जोंनि फरायसालिफोराव एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिथि फोर गोबां रोखोमनि दङ बोथोरफोरखौ नायनानै समखौ नायनानै जोङो गेलेमुफोरखौ बादायलायनाय जायो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि बादाय लायनाय गेलेमुफोरखौ गेलेहोनाय जायो जेरैहाय मोसानाय बादायलायनाय मेथाय खन्नाय बादायलायनाय सावगारि आखिनाय बादायलायनाय दान्थे बिदान्थे खामनाय बादायलायनाय आरो बोथोरफोराव खारनाय बादायलायनाय फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय ट्र' बल भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय खाबादि गेलेनाय बादायलायनाय बेटमेन्टन गेलेनाय बादायलायनाय आरो लुदु गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनायफोरखौ गेलेनानै देरहानायाव जोंहा गोबां रोखोमनि बान्थाफोरखौ होनाय जायो जेरैहाय ट्रपिजों लोगोसे सार्टीफिकेटखौबो होफानाय जायो बेबायदिनो टिम बाय टिम जोङो साफानि साफानि जायफ्रा देरहासार जानो हादों बिथांमोननो ट्रफि लोगोसे सार्टिफिकेट गिफ्तफोरखौ होनाय जायो आं बेफोराव बाहागो लानाया लुदुआव लाखांबाय आङो बे लुदुआव गेलेनानै सेकेन्ड प्राइजखौ मोन्नो हादों